हॅलो अगरवाल फीश हय अगरवाल फीश उलयतां सांग बाबा आयज आसा सुंगटां सुंगटां मोठीं आसा मिडियम आसा आनी बारीक आसा चोणोक आसा मागीर हें आसा किंगफीश आसा बांगडेय आसा बांंगडे मोठे आसा आनी बांगडुल्यो बी आसा तुका कितें जाय बाबा आनी काळुंदरां आसा बारीक येल्ल्यो आसा शिणाण्यो आसा कालवां आसा खूब आसा तुका कितें जाय तें सांग हय कुल्ल्यो आसा मोठ्यो आसा आनी बारीकूय आसा मोठ्यो कुल्ल्यो तिनशे रुपया किलो आनी बारीक आसा त्यो सामक्यो बारीक त्यो शंबर रुपया किलो दितां एक किलो दवरूं एक किलो दवरूं एक किलो बारीक कुल्ल्यो बरोवन घेतां आं मातशे बरय रे आनी कितें जाय चोणोक वांटो आसा वांट्याक तीन पीस पडटले तिनशी रुपय ना आतां बाबा तितलें फीश मेळना आतां आतां फीश भायल्यान हाडचें पडटा आतां पावसा खातीर बोटी बंद केल्या न्हय आतां फाल्यांच्यान बोटी बंद आतां पावस येतलो म्हणटात न्हय म्हणून आमी रेट आमकां सावंतवाडी थंयच्यान हाडचें पडटा सो आतां रेट वाडला सुंगटां आसा आनी काळुंदरां आसा सुंगटां मोठीं बारीक कसलीं आं मोठीं मोठीं चारशीं रुपया किलो अर्द किलो करूं बरें हांव चड घालतां अर्द किलाक तुका सेव्हन हंड्रेड ग्रॅम्स घालतां आं तुका धरतां मरे तुका चड घालता मरे रेट सेम आमची रेट फिक्स न्हय हय हय सो तुका एक किलो कुल्ल्यो बारकेल्यो आनी तुका हें चोणोक जाय चोणकाचो एक वांटो आनी सुंगटां अर्द किलो फौर हंड्रेड रुपिझचे अर्द किलो सुंगटां तुका सेव्हन हंड्रॅड ग्रॅम्स घालतां आनी कितें जाय आं बागडे म्हणटालो न्ही बाबा बांगडे जाय आं बरें बांगडे बरे रुचीक आसात पूण हय बांगड्या बांगड्या कोडी बरी जाता सो बांगडे घेतल्यार जाता बांगडे थोडे घालता हांव सगळी राउंड फिगर करतां आं जितले येता पळय तितले बांगडे घालतां आनी राउंड फिगर करतां हय केन्ना येता व्हरपा सांजचो सकाळी यो मागीर स्टॅल जातोलें तें बरें बेगीन यो आं कोल कर आं बाय बाय